चिरां जिल्लायाव गिबि आबादारि दिहुन्थाइफोर आबाद मावनायनि आदबफोरा माइ मायरं चिरां जिल्लायाव गिबि गिबि बर' सुबुंफोरा माइ माइरंखौनो गिबि आबादारि महरै मावनानै जादोंमोन चिरां जिल्लायावहाय माइ आबाद मावनानै आबादारि सुबुंफोरा गोबां मुलाम्फा मोन्दोंमोन माइ आबाद मावनानै बिसोरो माइफोरखौ मोननानै न'खरावहाय जानो थाखाय बोसोरसेनि बुथुमनानै लानो हादोंमोन आरो बिसोरो गावसोरनि नांगौखिनिखौ न'आव दोननानै माखासे आग्लायनाय माने माइफोरखौ गुबुन गुबुन जायगाफोराव फालांगि खालामनो एबा साप्लाय हरनो हादोंमोन माइ आबाद मावनानै चिरां जिललायाव गोबां मुलाम्फा मोन्दोंमोन मा होननानै बुंब्ला चिरां जिल्लायाव गोबां जायगाफोराव गोबां हाफोरा मोजां बिगासे बिगानै हायावनो गोबां आबाद मोननो हायो बिगासे हायावनो दस मन बिगानै हायाव बिस मन बेफोरबादिनो माइ मोननो हायो गोबां हा गोनांफोरा गोबां माइ गायनानै गोबां मुलाम्फा मोननो हादों गोबां आबाद मोननो हादों माइ गायनानै गोबां माइ मोननानै बे माइफोरखौ गोबां गोबां जायगाफोराव फानहरनो हादों गोबां गोबां जायगाफोराव साप्लाय हरनो हादों जेरै बेंगल बेफोरबायदि जायगाफोराव चिरां जिल्लानिफ्राय माइ आबादखौ मोनलांनानै साप्लाय हरनो हादों दा चचिरां जिल्लायाव गिबि गिबियै माइ आबादखौनो गावनि आंगो आबाद महरै मावनानै जाबोदोंमोन एबा दासिमबो मावगासिनो दङ माइ आबाद मावनानै गोबां बर' न'खरफोरा जौगाबोदों बेनिखायनो चिरां जिल्लानि गिबि आबाद मावजेननाय आबादानो जादों माइ आबाद